हांवें जो नॅक्लस ऑर्डर केल्लो पळय तो आयलो पूण तो सारको ना तो खूब ल्हान आसा तांची तांच्यानी दाखयल्लो फोटो तो खूब व्हडलो आसलो आतां म्हाका नाका ह्यो म्हाका रिप्लेस करपाक जाय नाजाल्यार तरी हो धाडून दिवपाक जाय पूण तशें जायना तें आतां